जैसे हमारे यहाँ मतलब जानवर मतलब पाले जाते हैं तो हमारे भी मतलब गाय मतलब पाली है जऊन है ये जो तरीके से मतलब अपने हाथ मतलब हम करते हैं उनको मतलब पानी पिलाते हैं दिन में तीन चार बार उनको हम टाइम टाइम से तीन टाइम चारा देते हैं उनको ऐसे ठंडा मौसम होता है तो उनको अंदर बाँध बाँधते हैं उनको बिस्तरा भी ओढ़ाते हैं उनको देखभाल करना पड़ता है और उन्हें इसीलिए मतलब अपने हाथ सब करना पड़ता है टाइम टाइम से उनको साफ सफाई उन करनी चहिए रखी जाती है उनको तनिको उनके गंदगी नहीं रहती है उनके पास इसीलिए मतलब सब उसमें सब जो देखभाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है उसमें मतलब जुटे रहते हैं इसीलिए कि उनको मतलब कोई मतलब गंदगी से उनको एलर्जी उनके ना हो जऊन है